हँ बात कैरि रहल छियै फेसियल हेलो हँ फेसियल करबाके छै फेसियल कहै छै हँ फेसवाश करबाके छै बाल कटबएके छै रतन प्लस

बलियामऽ बलियामऽ छी आ तोरा दोकान खोजै छियऽ हमरा बाल कटबएके छऽ फेसवाश करबएके छै दाढ़ी बनबएके छै सिर बनबएके छै हूँ कए के दोकान खुलतऽ केतेक देरमे खोलि देबहो हूँ केतेक देरमे फेसवाश करैके है अच्छे रस्ताभी छऽ दोकानपर तोहर रस्ताके दोकानपर छऽ हम्मे छियै चारि पाँचगो आदमी हँ

बस तोरा दोकानपर साबा घंटामे चैलि अयबऽ दूल्हो सजबै छहो ओहएसब पछुआएल छै ने देखऽ ने आधा घंटामे पहुँचबऽ तऽ कैरि दिहऽ

कएगो रुपा लै छी